आं दाखालि बाजाराव थि सार्त मोनसे बायदोंमोन मेख्स'न कम्फानिनि बाजौ रांनि गाननायावलाय मोजां साननै सानथाम मोजां गाननानै जेब्ला सुयो सुखांनायनि उनाव दिसखालार जायो थुला ओंखारदों आरो समाव फ्लिं फ्लिंबो जायो